کئی برسوں سے دہلی ضلع میں کافی باہر سے لوگ آ رہے ہیں الگ الگ کام وغیرہ کھول رہے ہیں آرگنیک چیزیں بک رہی ہیں اور نئے پروڈکٹس بک رہے ہیں دہلی ملک اسکیم چلی ہے گورنمنٹ کی اس میں کافی ترقی کی ہے وغیرہ معیشیت اور کیا کہتے ہیں کچھ فلیٹس بلڈنگس بنی ہے جس سے کہ تھوڑی ترقی ہوئی ہے ان ترقیوں میں کرنے میں کچھ عوامل کا کردار ہے جیسے بجلی وبھاگ واٹر سپلائی صحیح ہوئی ہے بجلی وبھاگ کا ہے اور بجلی پہلی بھاگ کافی پہلے بجلی چلی جاتی تھی لیکن اب کم جاتی ہے بالکل نہ کے برابر کبھی کبھی چھ مہینے میں ایک بار وہ بھی چار پانچ منٹ کے لیے واٹر سپلائی صحیح ہوگئی ہے پانی پہلے تھوڑا صحیح نہیں آتا تھا اب سہی آنے لگا ہے باقی جب سے یہ گرینائڈ کٹنگ وغیرہ ہوئی تو اس سے کافی دھول وغیرہ تو رہنے لگی ہے کیونکہ ترقی ہو رہی ہے نئے نئے فلیٹس بن رہے ہیں تو اس میں پتھر چاہیے پتھر کلنگ کے لیے لوگ گرینائڈ کا پتھر استعمال کرواتے ہیں اپنا یہاں اچھا لگنے کے لیے تاکہ ٹھنڈا بھی رہے اور کٹنگ ہوتی ہے تو اس سے بورادہ وغیرہ ہوتا ہے تو اس کافی متاثر ہو جاتی ہیں زندگیاں بیماری بڑھتی ہے کھانسی کا اس سے پیسنٹ ہو جاتے ہیں لوگ بیمار ہیں کھانسی آرام نہیں ہو رہی ہے